बा जुन नैरोजा नैजिथाम दाइन जुलाइ जिगुजौ दाइनजिगु जिथाम अक्ट'बर जिगुजौ गुजिसे जिनै फेब्रुआरि जिगुजौ गुजिबा जि जानुवारि जिगुजौ गुजिब्रै